हांव कॉमर्स स्टुडंट आसलों आनी फस्ट इयर कॉर्मसाक मॅथ्स हो विशय आसलो त्या मॅथ्सांग हांव जाणां पयलीं स म्हयन्याची परिक्षा आसली तेन्ना फस्ट टर्माक म्हाका फक्त शंबरां पैकी दोन मार्क पडले म्हाका सरान आफोवन हाडलो क्लासींत आनी सगल्यां फुडें म्हजी लज केली बाबा तुका हे दोन मार्क कशे पडले तेन्ना सराक सांगलें हांवें सर हांव चडसो स्पोर्टांसूच आसतां सदांच हांव कॉलेजीक येता म्हणल्यार जिमांतूच आसता जिमखान्यांत वचप टेबल टॅनीस खेळप क्रिकेट खेळप हॉकी खेळप आनी फुटबॉल तर आमच्या रक्तांतूच आसलें आनी अभ्यास करायचें पडलेंलेच नासलें आनी फकत मॅथ्सांत म्हाका दोन मार्क्स पडून सरान म्हाका सगल्यांच्या फुड्यांत लजयलो म्हाका एकदम लज दिसली कितें करचें हांवें मागीर हांवें म्हणलें सर हांव तुमकां आतांच सांगता सेकॅण्ड टर्माक हांव पास जातलों म्हणल्यार जातलों आनी हांवें सगली टोटल भरून काडून दुसऱ्या टर्माक म्हणजे फर्स्ट इयर फायनलाक हांवें शंबराक णव्वद मार्क घेतले सर अजाब जालो हें कशें केलें तुवें सर हांवें सराक सांगलें सर हांवें खेळ सद्याक कमी केलो आनी शिक्षणाचेर चड भार दिलो कित्याक बाकीचे सब्जक्ट म्हाका काय प्रोबल्म नासलो फकत मॅथ्साचो म्हाका प्रोबल्म आसलो म्हणोन कितें जालें खेळ मात्शे कमी केले आनी शिक्षणाचेर मॅथ्साचेर जोर दिलो आनी आनी हांव पास जालो तेन्ना म्हणून हांव ग्रेजुवेशन कंप्लीट केलें तेन्ना कितें आशिल्लें तूं फेल जालो जाल्यार तूं फेलूच तुका सेकॅण्ड इयराक वोसोंक मेळनासलें आनी तुका ग्रेजुएशन कंपलीट जावंचे नासलें म्हणून हांवें कितें खेळ मातसो कमी केलो आनी शिक्षणाचेर म्हत्व दिवन मॅथ्साचेर इंपोर्टन्स दिलें आनी पास जावन घेतलें